आंनि गोसोआ थांनाय बोसोराव खिथि मावनाया बेसे मोजां जादोमोन बिनो बेसे रंजादोंमोन आं इबारनि सनावथ' र' खिथिखो मावदोब्लाबो बिराद लससो जादो एम्फौ जानाय माबा जानाय बेसे लस जादो इबारनि खिथिया मोजाङानो जायासै इबारनि खिथिया आरो दा आलु गायनाय बेसर फोनाय बेसे मोजां जादो दा गोसोआबो इसे रंजानाय मोनदो बिनिखायनो ओ बेसरफोनाय खिथिखो जोङो गारनो हाया आलु गायनायखोबो जों गारनो हाया सब खिथिखोनो जों गोसो होनानै मोजाङैनो मावनो होननानै सानो आरो दा आर' एम्फौ एन्लायाबो फारसिनिफ्राय हमनो थाङो अबावबा समाव लस खालामो अबावबा सनाव मोजां खालामो एम्फौ एन्लानि थाखायबो जों इसि माना गोसो होनानै मुलिफोरखो बाहायनाय जायो इफोरावबो थाखा फैसायाबो जोंहा इसे माबा जायो इखायनो मावनाय दांनायफोरखो जोङो इसिबो बानाय फैया आरो गोसोआ जों जेबो गैयानालाय ओ माबाथ' गैखायानो जों फरिनाय माबानाय इफोरथ' गैयानो जोंहा गोदोनिफ्रायनो जों रुवाथि बखालि थानानै जाबोनाय नालाय जों जेबोखोनो रोङा बिफोर खिथिखौनो जों मावनानै एसे सोलिनानै दं आरो ओंखायनो जों मावनाय दांनायफोरखो गोसोआव फैबाय थायो बबे खेथिखो मावब्ला मोजां जायो एबा बबे खेथिखो माबाब्लाथाय जोंहा उननथ जायो जों इफोरखो गोसोआव लानानै सब खिथिफोरखौनो गोसो होयै होयै मावबाय थायो आरो जोङो दा र' मावदो जों मावा नोङा एबारनो खाला एसे फोदोमोन एफोरबो इसे मोजां जादो गोसोआ मोजां जादो इफोरनिबो इसिमाना जौगानाय बायदि मोनलायदो गोसोफोरखो थाखा फैसा गैयाब्लाबो जों मालायनो दाहार दुफार लानानै इनैफोर खेथिखो मावदो आरो जोंफ्राथ' हा हु दब्लायसेबो गैयानो जों मालायनि हा हुफोरखोनो निजेनि होननानै जों गोसो होनानै बेसे थैथाबनानै मावो दैज्लाङावबो दैज्लां मेसेङावबो मेसें मोसौ मोसा आदि उदि लायो अमा दाउफोरखोबो लायो मालायनि इनिफ्रायनो न'खरफोरखो जों जौगा होदों आरो न'खरावथ' एखआनो गैया जोंहा खिथि बाथि मावनायनि मोसौ मोसाफोरखोबो जों मालायनि फोरखैनो लानानै बिदि मावनानै जागासिनो दं दा आर' इबारनि खिथियाथ' बया जायाखैमोनर' बेसराबो आलुआबो उनावसो मा जायो मोननो गोनाङाव रावबोथ' बुंनो हायाना बोथोर बोलानिबो बाथ्रा थायो एखायनो बाराबो मावाखै बेसरखोबो आलुखोबो बारा माबायाखै इसे इनैखो मावनानै जों माबानानै लादो दा जानो आन्था मोनबानो जागोन जोङो बे दुखु आफोर जायाब्लानो जाबाय जों बिखोसो खामना खालामो इसोरनि सायाव दिनथ'र' मावनानै दांनानै जाखानायखा गोदोनिफ्रायनो दि साख्रि बाख्रिबो गैया मावनाय दांनाय जानायानोल' जोंनिया एख' गैया इनिफ्राय